हेल' औ बुं बुं

मिथिनायाथ' मिथिगौ माबाफोर जा

मबे मबे जाय जिल्लानि बेयो ओरैनो बे दि थि अ आव दा अ मा मा जादों ओरैनो औ औ औ माबा दालालफोर हाबदों लादों नामा बेयावलाय अफिसारआनो लायै आदथसा आथसा बेखौ हाबनानै मानि रादाबाव होनांगोन निउजआव होना होबासो थिग जागोन बिसोर ओरैनो नोङो माबाफोर फ्रुब लादों नामा आखाइखौ आवग्रिबााय आथसा आथसा दि थि अ नोंनि आखाइनिफ्राय नोंनि आखाइनिफ्राय दि थि अ आनो लादों आरो ना नों ओरैनो गारिनि ना द्राइभिं लाइसेन्सनि बानायामोन नोंलाय औ गारिनि ना बेखौ होमबाथ' बेखौ कमप्लेइन होनांगोन कमप्लेइनजों लोगोसे निउजावबो आङो होगोन आरो निउजावबो हाबहैनानै आंथ' रिफरतार नालाय एन इ निउजनि नोंथाङाथ' मिथिखागौ बेखौ आङो औ औ औ निउजाव होनांगोन आरो नोंथाङा औ औ नोंथाङा हायोब्ला नोंनि जा दखुमेन्टस गथायनाय आरो बे अफिसनि फट'खौ आंनो अननानै खेबखुमाना हरलाय औ दे दे